आइयै ओइ नै ओंखाम संबाय थादों आइयै आङो मामोन सानैजों माइ गायनो ना माइ गायनायाथ' दा सोरहानि हाखौ लागोन दा अ हायाथ' गोजौ गोजा जोंनिया ओइ माबा

अ बिसोरनि हायाथ' मोजांना गोथौ

होनबा होनबा बे बाय रोमै लाहानिखौनो सोंहैनोसै ने अ बेखौनो सोंनानै रायज्लायहैनोसै जागोन दे बिसोरना हायाबो बुरजा नालाय मोनखागोन जों बिसोरनि गोथौआ दुब्लि गेजेरनि गोथौआ दहाया बेखौ लानोसै जागोन ना दे दा दसे थानानैहाय ओंखाम ओंख्रि फोमोननानैहा रायज्लायहैनोसै दा आरो माइआबो बिराद दाम जादों ना

बेखायनोथ' दा जों बेखौनो आदि मावनोसै बिसोरनि हाखौनो आदि मावनोसै ओं जोंनिया जायाना हाया गोजौ गोजौ ओमफ्राय दंग'नि दैयानो हाबा आरो बिसोरना मालाय दंग'नि दै हाबखायो नालाय मोजां जायो हाब्रु जायो औ जोंनियाथ' हनै मटर सारनोबो सुबिदाबो गैया गोजौ जों अखा हाबासो गायनो हाबाय अखा हायाबा गायनोनो हाया दे होनबा आइयै दा बेलासे दसे सोंहैनोसै ओंखाम ओंख्रि फोमोनखांनानै अ अ दे होनबा दोननोसै दे ओं